ہندوستان میں مختلف ادیان و مذاہب کے لوگ رہتے ہیں اس لیے یہاں کے لوگوں کی کلچر مختلف ہے ہندوستان میں تقریباً اٹھائیس اسٹیٹ ہیں اور ہر اسٹیٹ کے لوگوں کا رہن سہن کھان پان الگ ہے اب جیسے میں بنگال کی بات کروں تو بنگال میں مچھلی چاول بہت پسندیدہ غذا ہے آپ اگر بطور مہمان بھی بنگال جائیں گے تو آپ کو مچھلی چاول کھلایا جائے گا اگر میں بہار کی بات کروں بہار میں لٹی چوکھا دال چاول بہت مشہور ہے اور اب آ جائیے دلی میں دلی میں کیوںکہ مختلف اسٹیٹ کے لوگ آ کر بستے ہیں اور دلی ہندوستان کی راجدھانی ہے اس لیے دلی میں ہر طرح کا غذا آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں اور دلی میں جو سب سے مشہور اور پسندیدہ کھانا ہے وہ ہمیں بریانی کے طور پہ ملتی ہے اور دلی میں ورلڈ کی تمام غذا جیسے مندی سعودی ڈش یہ سب بھی میسر ہو جاتی ہیں اور ہم بہت ہی شوق اور ذوق کے ساتھ اس اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں